मध्य प्रदेश एक जनजाति क्षेत्र है जिसमें कई तरह के रीति रिवाज सांस्कृतिक परम्पराएँ त्यौहार व अनुष्ठान चले आ रहे हैं तथा इसमें कई प्रकार की भिन्नताएँ देखी जाती हैं जैसे घोटुक एक परम्परा है जिसका पालन मुरिया जनजाति की अविवाहित युवा और युवती करते हैं जिसमें सभी लड़के व लड़कियों को एक आम बैठक में मैदान में इकट्ठा कराकर उन्हें नैतिक मूल्यों के बारे में पढ़ाया जाता है इसी के साथ साथ दीपावली के दो दिन बाद भाला का पूजन तथा भाला नत जैसा एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें कि सभी जनजाति के लोग अपने अपने गाँव से भाला लेकर आते हैं तथा उसका विवाह कराया जाता है इस उपलक्छ्य में मेला भी भराता है तथा यह भी एक बिशेष पर्व है जोकि कई सालों से चला आ रहा है जिसमें कि गंगू तेलन की शादी भाले से कराई जाती है जोकि बाँस तथा मोर के पंखों से बना होता है जिसे कि आदिवासी देवता के रूप में पूजते हैं तथा इसकी पूजन पूर्णिमा तक की जाती है तथा इसके बाद उसे विसर्जित कर दिया जाता है इसी तरह कई रीति रिवाज आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित हैं जिनमें कई प्रकार के मिली वहाट भी सम्मिलित हैं और इनका एक अपना ही विशेष महत्व है जिसका जिससे कि आदिवासी समाज आज तक संजोकर रखे हुए है और अभी तक उसे नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष मनाते हैं तथा इन्हें देखने से एक अलग ही अचम्भा वा एक अलग ही सुकून मिलता है तथा यह उनके विशेष रीति रिवाज हैं जिन्हें देखने से एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है जो साल दर साल से चले आ रहे हैं